सगल्या वन आवडीचो म्युजीक आनी फॅस्टिवल म्हणटा ते आमचे क्रिस्मसाच्या टायमार नातालांच्या टायमार आमच्या ह्या लोकांक आमचो हो वेळ आवडटा तसोच आमचो शिगमो आमच्यो जात्रा आमचीं बोंदेरां हें आमकां आवडटा दिवाळेचो काळ हो हो खुबूच आमकां गोंयकारांक आवडटा आनी आमी गोंयकार सगळीं खंयचेच जातीचीं जावं खंयच्याच धर्माचीं जावूं सगळीं एकठांय जावन हीं आमचीं फॅस्टिवलां हीं आमचे संस्कृताय आमी जिवी दवरपाक सगळीं आमी हीं समारंभ आमी करतात बरेंच नेटान जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुसलमान एक एकचारान भेदभाव करिनासतना आमी सगळीं हीं फेस्तां मनयतात